हैलो

हा हा ॿुधायो

अच्छा एसी खपेव केरी खपे तव्हांखे विंडो एसी खपे की न स्प्लिट एसी खपे स्पिलट एसी खपे ओजी जी ईंदी एलजी जी बि आहे ब्लु स्टार जी आहे

ओनेडा कंपनी जी शइ मिली वेंदो पर हुनजी रिपुटेशन ॾाढी ख़राब अथव साम्हूं सर्विस कोन्हे को वठंदो मां तव्हां वटि अॼु जी तारीख़ में इहो विडिओकॉन बि सुठी अथव ऐं इनजी ओजनल इया इंम्पोटिड माल आहे पर हिनजी सर्विस ॾाढी सुठी आहे पर काई कंप्लेन कोन्हे मेन ॻाल्ह त उहा आहे हा जी कहिड़ी कहिड़ी खपेव फ्रिज फ्रिज डबल डोर खपे डबल डोर खपे डबल डबल डोर खपे त पोइ सैमसंग जी सुठी अथव

हा ओवन बि मिली वेंदो ओवन बि मिली वेंदव

टीवी ॿाएतालीह इंच खपेव पंजाहु इंच खपे त हॉल जे लाइ बाएतालीह इंच खपे हा ऐं रूम जे लाइ नंढी मतिलबु चोवीह इंच जी खपे ॿटीह जी खपे चोवीह रूमनि जे रूमनि बैडरूम्स में खपंदी हा अच्छा हा मिली वेंदव न काई दिक़त कोन्हे को वॉशिंग फुली ऑटोमेंटीक हा हा हा हा त पोइ एलजी बि सुठी अथव फुली ऑटोमेंटीक मिलंदव हा त उहो ठही पवंदो अॼुकल्ह हिनमें काई वॾी ॻाल्हि कोन्हे का बल्क आईटम बल्क आईटम वठंदव वठंदो त पोइ जेको हूंदो वधि में वधि तव्हांखे मार्किट खां घटि में घटि रेट मां तव्हांखे ॾिंदोमांव जेको डिस्काउंट पोइ डिस्काउंट जी ॻाल्हि न वञो मां न न उहा त ॾाढी ॾाढी सुठी सोच आहे पर असांमें नुक़सान करे न ॾींदा पर मिनिमम मार्जिन सां तव्हांखे शइ ॾेई सघंदासीं ऐं गैरंटिड शइ ॾींदा मेन ॻाल्हि त उहा आहे भई वरी हाणे कंदै बे कंहिंखे रैफर कर त भई मुंहिंजे नाले खे रैफर कर भई हिनखां ई वठु भई शइ सुठी मिलंदे ताईं कम्प्लेन शइ हल उहो त साम्हूं शइ ॾेखारबी न ईअं त कुझु थींदो कोन्हे साम्हूं हुनजे कीअं कम थी करे छा थी करे उहो सभु ॿुधाइणो पवंदो न उहो तव्हां वरी केॾीमहिल था अचो तव्हांखे शइ ॾेखारे करे मिनिमम अघु जेको हूंदो मिनिमम मार्जिन खां तव्हांखा कमु कबो अचो भली केॾीमहिल बि अची हा हा जल्दी मिली वेंदो तव्हांखे मिली वेंदो हुनजी काई दिक़त कोन्हे को ठीकु आहे जय झूलेलाल